हमारे यहाँ सरकारी जो हॉस्पिटल है मछली शहर सामुदायिक केंद्र वहाँ कि साफ सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी रहती है अक्सर मैं जाता हूँ देखता हूँ तो वहाँ जो भी कर्मचारी है डॉक्टर है नर्स है या वार्ड बॉय है मैं इनको अक्सर देखता हूँ तो ये सब अच्छे ढंग से काम करते हैं और हमने कई बार मरीज ले के गए और देखा कि एक मरीज लेटा हुआ है और एक प्रसव वाली महिला वो भी बहुत सीरियस है परेशान है तो उसको निकाल करके कभी कभी ये होता है कि उस बेड से करके उस बेड पे करते हैं तो उसको ले जा करके उस बेड पे किया और वहाँ भी जा के और नर्स लोग और डॉक्टर्स उसको प्रसव को करवाया और वहाँ हमने देखा कि साफ सफाई जो थी जो थी हमें अच्छा लगा क्योंकि इतने अच्छे ढ़ंग से साफ सफाई थी कि अक्सर मैं देखता हूँ कि कूड़ादान भरा दफ्तर सरकारी हॉस्पिटलों की दशा और दिशा ये सब लोग जानते हैं कि लेकिन अधिकांश जो हॉस्पिटल हैं सरकारी वहाँ की अच्छी व्यवस्था है और और भी व्यवस्थाएँ सरकार जो देती है उसका सदुपयोग किया जाए तो इस इस तरीके से होता है लेकिन ये सोचने कि बात है कि हमारे बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं ऐसी महिलाएँ जो नर्स हैं जो अपने ये कर्तव्यों के प्रति सही दिशा नहीं दे पाती वो जनता को गुमराह करते हैं परेशान करते हैं है ये ऐसी दशा में ये होता है कि नहीं यार सरकारी हॉस्पिटल नहीं ठीक है प्राइवेट ही अच्छा है तो ये इसलिए होता है कि जब ये मनोदशा खराब होती है कुछ कर्मचारियों की डॉक्टरों की या वहाँ कि प्रशासन कि के लोगों कि तो तब ये दशा होती है नहीं तो ये हमारे यहाँ सरकारी हॉस्पिटलों की जो स्थिति है इसमें बहुत अच्छी है तुरंत प्रसवों के लिए एक सौ आठ एम्बुलेंस तुरंत आप फ़ोन करो आपको घर आती है ले जाती है और इतने ही नहीं वहाँ अच्छे से जच्चा बच्चे को भी पूरा इल्जाम के साथ फिर घर पहुँच पहुँचाने की व्यवस्था है उनकी तो जब घर पहुँचा देते हैं थोड़ा सा अपने को सकून लोग महसूस करते हैं कोई दिक्कत नहीं होती है प्राइवेट में मैंने देखा के कि हमारे यहाँ एक उसको नाऊ नाऊ डॉक्टर कहते हैं वहाँ मैं देखा एक बिटिया हमारी चूँकि गाँव देशी बिटिया है तो हमेशा जाते हैं उसको फोड़ा हो गया था अब फोड़ा होने के बाद चूँकि प्राइवेट डॉक्टर है और वो उस फोड़े को इतना जख्म बना दिया की जो एक हफ्ते में ठीक होना था वो और गड़बड़ा गया लोग कहते नहीं प्राइवेट में थोड़ा जल्दी हो जाता है ये भी बाद नहीं है कभी कभी प्राइवेट वाले भी गड़बड़ कर देते हैं और अधिकांश चीज़ प्राइवेट में ही गड़बड़ होता है सरकारी वाले को हिम्मत नहीं पड़ेगी सरकारी वाले तो आपको सुविधा भी देते हैं और आपकी मदद भी करते हैं और आगे चल कर के भी वो कहते हैं कि कोई और परेशानी हो तो बताइएगा लेकिन हाँ जनता है लोग ऊब जाते हैं और किसी के बात से वो बेहक भी जाते हैं कि वहाँ ले चलिए आज कमीशन खोरी हो रही है कमीशन के माध्यम से लोग ले जाते हैं कुछ कमीशन लेते हैं अपना या रोगी को भगा कर के प्राइवेट में कर देते हैं प्राइवेट ऑपरेशन करा देते हैं बच्चा नार्मल होने वाला है तो बच्चे को नार्मल ना होकर के उसको ऑपरेशन को करवा देते हैं जिससे उनकी आमदनी बढ़ जाए उनका कमीशन भी बन जाए तो ये अक्सर ये बहुत हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए तो साथियों ये सब बहुत सोचने की बात है कि जो डॉक्टर से लेकर के कंपाउंडर हैं नर्स हैं सब अपने कर्तव्यों के प्रति अगर सही ढ़ंग से रहें तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि पोजिशन जो है ये ऐसा चलता रहा है और आगे चल कर के भी चलता रहेगा और इसमें हमारे जो भी नागरिक हैं जो भी हमारी बातों को सुन रहे हैं देख रहे हैं तो इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा कि एम्बुलेंस से लेकर के हर सेवा अभी आप देखिए जो सरकार ने लगाया था कि भाई कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसको पहुँचाने वाले को भी मिलेगा कुछ पैसा क्योंकि इससे बड़ा प्रोत्सहन मिलता है लोग देखते हैं कि आज कौन जाल में तो कोई में दुर्घटना हो गई और लोग वहाँ से भाग लिए इसलिए भाग लिए की कौन फंसे और गवाही देना होगा ये जाना होगा ये करना होगा वो करना होगा तो सरकार का ये मनोबल बढ़ाने के लिए कि आप इसमें परेशान ना हो और आपको अच्छी रकम अगर आप रोगी को वहाँ पहुँचाते हो अच्छी रकम मिलेगी और डरने कि जरूरत नहीं है इस संबंध में